चुनाव के दौरान हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पहली बात तो जब भी चुनाव आते हैं तब हर जगह लोग बाग अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार में लग जाते हैं आए दिन लोग किसी भी पार्टी के लोग बाग घर पर आकर बोलते हैं कि हमारे पार्टी को भोट दीजिए हमारी पार्टी को वोट दीजिए दे मतलब नहीं कई बार उनके रैलियों में होना पड़ता है केवल यह तो मामूली बात है मुझे कौलेज में मेरी स्कौलरसीप छात्रवृति का फॉर्म भरना था और वह लोग मुझे कह रहे थे आय प्रमाणपत्र लाकर दीजिए मेरे पास जो आय प्रमाणपत्र था उस पर तीन साल पुरानी ईयर का था वह और क्या रहता है कि आय प्रमाण पत्र में कि आपका तीन साल तक ही वैलिड रहता है और मेरा आय प्रमाणपत्र एक्सपायर हो चुका था अब मुझे नया आय प्रमाणपत्र बनाना था पर चुनाव के कारण हर जगह आचार्य संहिता लग जाती है जिस कारण से मेरा कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा था न ही मेरा आय प्रमाणपत्र बन पा रहा था आय प्रमाणपत्र न होने के कारण में मेरी छात्रवृति का फ़ौम नहीं भर पाई जिस कारण से मेरी पूरी एक साल की छात्रवृति का मुझे नुकसान हुआ जो कि बहुत बुरा हुआ और भी ऐसी कई सा समस्याओं का सामना करना पड़ता है केवल इतना ही नहीं चुनाव में उनकी पार्टी को वोट दें इस कारण से वह हर जगह शराब बँटवाते कहीं सारी बँटवाते सारी बँटवाए पैसे बँटवाए वह सब ठीक है लेकिन शराब बँटवाते फ्री फोकट में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जिस कारण से मेरे जो पापा थे उन्हें दो बोतल फ्री में मिल गई तो वह क्यों नहीं पिएंगे और उन्होंने दो बोतल पी ली जो कि उनके सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक थी अब बांटने वालों को क्या फ़र्क पड़ रहा है पीने वाले ने पी ली उसके परिवार को नुकसान पहुँचता है तो चुनाव के दौरान हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है